हम एक कृषक छी हम खेती करै छी आओर खेतीसँ हमरा रुचि अछि हम अपन जैविक खादके प्रयोग करै छी ओहिसँ बढ़िआँ उपज होइ छै आओर आब लोकोके सलाह दै छिए कि इएह खादके उपयोग करू किएक तऽ ई जैविक खाद बेसी हानि नहि पहुँचाबै छै मिट्टीके भी सुरक्षित राखै छै आओर उर्वरक खाद जे छै फर्टिलाइजर ओ आगाँ चलिकऽ मिट्टीके ओ हानिए पहुँचेतै ई हमर सबके एकटा सोच अइ आओर सोच कि सही सोच अइ जैविक खाद जे छै ओ बहुत ही नीक खाद छै आओर एहिसँ अनाजपर भी कोनो तरहके हानि नहि पहुँचै छै आओर उपज भी नीक दै छै आओर एहिसँ पहिने तऽ प्राकृतिकेके साधनपर हमसब रही आश्रित लेकिन आब तऽ युग बदललै हँ तऽ आब सरकारो एहिपर अनुदान दै छथिन आओर अनेक तरहके मशीनोसब दऽ रहलै हँ